मधुबनीमे स्वास्थ्यक देखभाल कऽ सुविधा उपलब्ध छै परन्तु देहाती इलाकामे एकर सुविधा ओतेक सुभ्यस्त नहि छै एहिठाम सरिसव पाहीमे हमसब रहैत छी सरिसव पाहीमे एकटा हॉस्पिटल छै जाहिमे एकटा डॉक्टर रहैत छथिन हुनकर नीक जस छनि आ कदाचित जँ एहिठाम अनुपलब्ध भऽ जाइत छै तऽ एकटा हॉस्पिटल खुजलै हँ सञ्जीव कऽ कऽ लेकिन ओहूठाम डॉक्टर सब उपलब्ध नहि रहैत छथिन तैं एहिठुमका लोककेँ प्रायः बाहर जाय पड़ैत छै दरभङ्गा जाय पड़ैत छै आपात स्थितिमे एहिठाम सुविधा नहि छै